वैसे तो हिंदी हमारी एक मातृभाषा है इसको बोलने और लिखने में तो कोई कठिनाई आनी नहीं चाहिए पर हाँ मुझे ऐसी कठिनाई आई थी कब जब मैं बहुत छोटी थी मतलब जब मैं इस्कूल में पढ़ती थी और जब मैंने जो हिंदी की वर्णमाला है अनार आम इमली की वगैरह ये लिखना चालू किया था तब उस समय मुझे ना हिंदी बहुत कठिन लग रही थी मतलब ऐसे बोलने में नहीं पर लिखने में और उसको याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई थी अनार आम तो सबको आते ही हैं पर अनार आम के बाद जो हमारी पूरी वर्णमाला होती है क ख ग से लेके तो मैं वो भूल ही जाती थी तो मुझे उससे टीचर मुझे बहुत डांटता था क्योंकि वो मुझे अनार आम लिखने लगाता था और मैं कहीं कहीं पर कोई शब्द भूल जाती थी तो हमेशा मुझे टीचर से इस चीज़ में डांट मिल डांट खाने को मिलती थी क्योंकि मतलब इस्टार्टिंग में हिंदी सीखने में मुझे बहुत परेशानी हुई लिखने में बहुत परेशानी हुई बोलने में तो कभी कोई परेशानी नहीं हुई पर लिखते समय मुझे बहुत काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि हिंदी के कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो बहुत बड़े होते हैं और बिल्कुल जो प्योर हिंदी के शब्द रहते हैं जैसे कि प्रतिस्थापित और प्रत्याशी स्थापना ऐसे जो कुछ कुछ शब्द होते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं तो उनको लिखने में मैं कभी भूल जाती हूँ कि क्या लिखना है कैसे लिखना है तो ऐसे कभी कभार ऐसी परिस्थिति आ जाती है हमारे सामने कि हमको लिखने में कठिनाई जाती है पर आम तौर पर मुझे ऐसी कोई परेशानी आई नहीं फिर एक बार क्या हुआ था मतलब अपन लोग बारहवीं पास हुए कि उसके बाद हम थोड़ा इंग्लिश की तरफ़ वो हो जाते हैं हमारे सब्जेक्ट जो हैं तो काफ़ी इंग्लिश में हो जाते हैं तो कॉलेज पढ़ा उसके बाद हिंदी बिल्कुल मतलब हिंदी में लिखना थोड़ा छूट सा गया था एक दिन अचानक से मैं कहीं पर गई और मुझे ऐसा कॉपी पेन दिया कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो तुम लिखो तो मैं ऐसा लिख रही थी तो बीच बीच में जो बड़े बड़े शब्द आ रहे थे मैं लिख ही नहीं पा रही थी तो सामने वाले जो थे सर वो बोलते कि तुम भारत में रहते हो फिर भी तुम्हें हिंदी लिखनी नहीं आ रही है मतलब कुछ कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बोले थे जो मैंने ग़लत लिखे थे तो तब मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी बाकी हिंदी बोलने में और लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती क्योंकि ये बहुत सरल भाषा है और इसको आसानी से समझा जा सकता है लिखा जा सकता है पढ़ा जा सकता है तो ऐसी तो कठिनाइयाँ और कोई परेशानी होती नहीं है